क्या आप होटल शेरे पंजाब से बोल रहे हैं

मैं अपने लिए खाना ऑर्डर करना चाहता हूँ जी हाँ जी एक बटर पनीर चार नान रायता एक्स्ट्रा सलाद मेरा पता लिख लीजिए भूषण निसाद सारा टेंट के बगल में कमल सिंह का बाग सिंधी की छावनी लस्कर ग्वालियर जी आप मुझे डिलीवरी कितनी देर में दे सकते हैं सर जी ठीक है धन्यवाद सर